हमर जे इसकुलमे कोइ भी लाइब्रेरी वगैरह नहि रहै ई रहै बाहरसँ किताब वगैरह किनके पढ़ल छी तऽ आओर जे छै इसकुलमे इसकुलमे पढ़ाइ लिखाइ आओर किताब वगैरह पढ़ल रहियै जोकरके किताब वगैरह जे भी रहै जोकरके किताब वगैरह जे कुछ छै ठीक रहै आओर कहानी वगैरहके किताब वगैरह भी पढ़ल रहियै हिन्दी किताब वगैरह भी हिन्दी इंग्लिश गणित संस्कृत वगैरह सब किताब भी खरीदके मार्केट वगैरहसँ पढ़ै रहियै इसकुल वगैरहमे कोइ भी किताबके ई नहि रहै हम सब जगह पढ़ैत रहियै तब भी आओर सब जो जहाँ किताब खरीदै रहियै सब मार्केट बजारसँ खरीदै रहियै जे जहाँ भी पढ़ाइ लिखाइ ओहिसँ किताबसँ होइ रहै